जी हाँ जयपुर ज़िले के लोग विभिन्नत मुख्य सामान्य व्यवसाय और कैरियर अपनाते हैं जिनमें मुख्यतः फूड रॉ ऐग्रिकल्चर गोर्मेंट जॉब इत्यादि यह व्यवसाय अर्थव्यवस्था और जीवन के तरीके में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं कि किस प्रकार व्यवसायिक कैरियर और आर्थिक योगदान देते हैं जीवन के तरीके में जीवन जीने का तरीका इत्यादि को बताते ये व्यवसाय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्यतः महत्वपूर्ण हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में अन्य उद्योग और व्यवसायों का क्या योगदान है सामान्य व्यवसाय या कैरियर के माध्यम से लोग अपना गोर्मेंट जॉब ऐग्रिकल्चर इत्यादि पर मुख्य फोकस करते हैं कि किस तरीके से ऐग्रिकल्चर में अपना कैरियर कहाँ पर किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से उनको एग्रिकल्चर में काम करना है